हैलो हा जय झूलेलाल हा हा हा हा हा हा हा हम हम त अॼ हिकड़ो सूरज दर्शन थव ॿियो गुजरात दर्शन थव हिते केवड़िया में घुमण जेड़ो सुठो थव न तव्हां किथे घुमण चायोथा त मां हुनजो राय ॾिया तव्हांखे सूरत में घुमणो आ हा त तव्हां घणां ॼणा आयो अच्छा छ ॼणा थींदव त फोर विह्लर थींदी त हलंदी न हा त मां तव्हांखे घुमाए ईंदो मांव बिल्कुल सत ॼणन जो सुबू सा तव्हांखे वठीं वेंदम नवे बजे खन शाम जो म म रेट जो तव्हांखा मां बिल्कुल लागू वठी शॾदम ऊअं त असां पंज हज़ार वठंदा आयूं तव्हां सिंधी भावर आयो तव्हांखा ट्रे हज़ार वठंदो मांव कम से कम तव्हां सिंधी भावर आयो मां तव्हांखा वधीक न वठंदम मां तव्हांखा पंजवीह सौ रुपया वठीं छॾदो मांव बस छाकण त ॿिए ग्राहक खां मां पंज ह्ज़ार रुपया वठंदो आया केड़यू केड़यू हा हेलो हा डुमस भी वठी वेंदो वाम न मां तव्हांखे सूरत ॼे चारो तरफ ॼा दर्शन कराइंदो मांव डुमस थियो हितां जो अम्बा जी मंदिर सुठो आ हा हा हितां जो अ ॿिया मंदिर भी चार पंज आहिन मां जेके तव्हांखे ॾीखारींदो मांव दुर्गावती ॿ ट्रे सुठा तव गुरुकुल भी ॿ ट्री आहिन ऊहो भी तव्हांखे घुमाइंदम ईयो तव्हांखे सब पंजवीह सौ में डील करे छॾी ती मांव तव्हांखे ईयो तव्हांखे सब कुछ सठ खां सतर किलोमीटर ॼी एवरेज में वेहजी वेंदो ऐं मू वट गुजरात जो सुठा पैकेज भी अथव जेके तव्हांखे तव्हांखे ॿिन घंटा ॾींदो मांव तव्हांखे स्पेशल ॾींदो मांव तव्हां हुनजे लाए कोई चिंता न कयो याने हा त पो तव्हां कॾी हलंदव हा तव्हां कॾी हलंदव घुमण लाए

न न मु ॿुधायो न त मुंजो माण्हूं मां मोकलाव तव्हांखे तव्हांखे वठी वेंदो अची मुंजी ऑफिस ता हा त पो तव्हां मूं त तव्हांखे चयो ॿियो घट में घट उणवीहं खां वीह किलो मीटर थव अॻियां हा जी हा जी मां ॿ ॾींहन में तव्हांखे दर्शन कराइंदो मांव हा हा ऊहो तव्हां चिंता न कयो अम्बा जी मंदिर थियो गुरुकुल थियो हेॾा ॼे चार पंज ॿिया मंदिर आहिन तव्हांखे मा डूमस भी वठी वेंदम ठीक आ हरि ओम हा जी हा मुंजो माण्हूं अची तव्हांखे वठी वेंदव हा जय झूलेलाल